जेना हमरा आरके जीवनके बात छै तऽ अभी एकरे बात छै किछु दिनके जेना कोरोना गेलै तऽ तखनि हमरा आरके किछु रहै बहुत जरुरी काम चलै रहै तखनि जेना एकदमसँ कोरोना आबि गेलै सभ किछु लॉक लागि गेलै किछु भी नहि खुला हर जगह सभ घरमे पै घरेमे एकदम पैक भए गेलै बन्द भए गेलै तखनि काममे बहुत दिक्कत एलै काम सभ एकदम ठप्प भए गेलै पैसाके बहुत दिक्कत भेलै घर चलेनाइ मुश्किल भए गेलै बच्चा परिवार सभ तऽ ऐसे मे पढ़ाइ लिखाइ सभमे ओएह बीचमे केओ एकदम कि एक होय छै ने कि लोक आगु बढ़ै छै वहाँ एकदम ठप्प भए गेल रहै सभके जिन्दगी कि केना आगु बढ़तै तऽ एकदम ओ जे टाइम रहै सबसँ दुर्लभ कहले जाइ तऽ कोरोना बला टाइम जबकि आब एतय नहि आगु किछु कहि नहि बढ़ै पाड़ो ओ टाइम बहुत एकदम जे छै दुर्लभ रहै ओकरा बाद पढ़ाइ लिखाइमे भी यहाँ जे छै बहुत ओतनो उच्चतम व्यवस्था नहि छै तऽ बहुत दिक्कतके सामना करए लए पड़ै छै दूरसँ जाकऽ ही